बिगियान आरो बिगियान मिन्स सायन्स एन्ड टेकन'लजिया जोंनि बे फास्टेस्ट वर्ल्डआव फैनानै गोबां मोजां गाज्रि जेरै मबाइल माखासे बाइकफोर फांखाफोर फ्रिज एबा बायदि रोखोमनि गासैबो आवार डे टु डे लाइफ लाइफआनो जोङो दा डे टु डे लाइफआनो सायन्स एन्ड टेकन'लजिजों माबानो जेब्ला जेरै जोङो सायन्स एन्ड टेकन'लजिआ जेरै माखासे गोबां खामानिफोर मावदों जेरै अखाफोराव थांनाय अखाफोराव थांनाय एबा दै सिङाव साबमेरिन सालायनाय बा दै सायाव जाहाजफोर सालायनाय एर'प्लेनफोर सालायनाय बेफोर गासैबो सायन्स एन्ड टेकन'लजिनि बागै जादों आरोखि बैफोर बैफोर सायन्स एन्ड टेकन'लजिसफोर गैयाब्ला जोंनि वर्ल्डआ दा बेकवार्ड जानानै थासिगौमोन स' दा बे सायन्स एन्ड टेकन'लजिआ सायन्स एन्ड टेकन'लजि जानानै जोङो दा गाव गावनो गोसो बायदि अख्राङाव दावबायनो हायो एबा दै सिङाव जोङो गोसो बायदि थाहैनो हायो बा बायदिसिना जेरै एग्जाम्पोल जेरै हमनानै लादो माखासे गारिफोर मेसिनफोर बैफोरनो मेसिनफोरनि अनगा बे खामानियानो जाथावथारै बेखौ बैफोर मेसिनफोरखौ बानायनाया गासैबो सायन्स एन्ड टेकन'लजिनि दारैसो जाबोदों स' जोङो दा हमनानै लादो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव थांनांगौब्ला जोङो कारजों थाङो बास कारफोरजों थाङो बास बाइक बा एग्जाम्पोल लिए हमनानै लादो ट्रेन मेट्र' ट्रेन आरो हमनानै लादो नोङो ओरै माखासे एर'प्लेनफोर बैफोर गासैबो सायन्स एन्ड टेकन'लजिनि दारै जाजोबनाय बै एन्ड टेकन'लजिआ जोंनि लाइफखौ दा बिराद इजि खालामनानै होनाय जादों बे सायन्स एन्ड टेकन'लजि गैयाब्ला जों दा बुहुमाव सानसेबो थांनानै थानो हाया नङा